जी हाँ जयपुर जिले में मुख्यतः स्थानीय खेल और मनोरंजक गतिविधियाँ लोकप्रिय हैं जिनमे स्थानीय खेलों में मुख्यतः है खो खो

जिपलाइनिंग पैराग्लाइंडिंग इत्यादि ये गतिविधियाँ लोगों को एक साथ लाती हैं और जिले की समुदाय की भावना में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं कि किस प्रकार हमें खेल को खेल की भावना से खेलना है और किस प्रकार हमें मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेना है जयपुर जिले में स्थानीय मनोरंजक गतिविधियों में सामुदायिक परम्परा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि किस प्रकार ये गतिविधियाँ लोगों को एक साथ सामुदाय परम्परा के माध्यम से लाती हैं और किस प्रकार उनका आदर करती हैं